हांव जेन्ना बेळगांव भोंवपाक गेल्लें तेन्ना हांवें कयराचो डबो हाडिल्लो तो डबो बरो आशिल्लो न्यू फॅशनीचो आशिल्लो पांय धरून तो उगडटालो तें पळोवन म्हाका आवडलें म्हुणून हांव तो घेवन आयलों